एलइडी बल्ब जसो बरो तसो तेतूंतले काय वायटूय गूण आहात आतां तेतूंतलो इनवर्टर एलइडी म्हणून जो आहा तो मुख्य बटन बंद केलो तरी रातचो चालू उरता म्हणजे उजवाड उरतातच म्हणजे रातचो जर आमकां काळोख जाय जाल्यार हो बल्ब बाबडो पेटोवनच उरता म्हणजे हे तेचे नेगेटीव जाले न्हू